हमरा गाँवमे तऽ कोइ पुस्तकालय नहि हय आओर हमरा जे पुस्तक पढैके होइए तऽ हम तऽ अथीसँ पुस्तक खरीद कऽ पढै छी आओर हमरा पढ़ैमे अच्छा लगैए इतिहास जे हय से हमरा अच्छा लगैए ओना भारतीय इतिहाससँ से बड़ा अच्छा लगैए पढ़ैमे ओ जनै छी अपना भारतीयके बारेमे जे हमरा कैसे कैसे आजाद करबेलनि आओर अंग्रेज सबसँ लड़लनि तऽ हमरा गर्व होइए भारतीय होइपर जे हुनका सबके बारेमे पढ़ै छी तऽ अच्छा लगैए जे आइ इतिहास पढ़ैके चाही इतिहास जे हय अइमे बहुत स्वतन्त्रता सेनानीके बारेमे जे पढ़ै छी एग्जाम सबमे भी पुछैए एकरा सबके बारेमे ई जे हय आओर जहाँ आओर हमरा आइ ई पोलिटिकल साइंस जे हय पढ़ैमे अच्छा लगैए ई सब जे हय सब खरीद कऽ पढ़ली पुस्तकालय तऽ इधर गाँवमे कहीं भी नहि हय खरीदे कऽ पढ़ली आओर इतिहास जे हय इतिहासमे भारतीय इतिहासमे अच्छा लगैए आओर पोलटिकल साइंसमे जे हय आओर भारतके भूगोल भूगोल पढ़ली भूगोलो पढ़ैमे ठीक लगैए जे हय भूगोलमे जे चैप्टर सब हय अच्छा हय आओर भारत भूगोल